मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद हैं जैसे कि बैटिंग करना क्रिकेट में बैटिंग करना मुझे इतना पसंद है कि सामने वाला अगर कोई बॉल डाले तो उसपे छक्का या चौका मरने में बहुत ही मज़ा आता है और इसमें खेलने से ज़्यादा देखने मे भी मज़ा आता हैं जैसे अगर कोई में हमारे मोहल्ले का अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता हो और अपोजिट साइड कोई और खेलता हो अगर कोई मोहल्ले का लड़का अगर बैटिंग कर रहा हो तो अगर वो लास्ट बॉल पर अगर चार रंन चाहे अगर वो मार दे तो उसमें सब से ज़्यादा मनोरंजन हमें वहीं पर होता है और ख़ुशी मिलती हैं